बचपनके सबसँ नीक याद जे अइ हमर सबसँ पहिने तऽ कि कहय छै अपन समाज सङ्गे जुड़ल रहनाइ ओकरा सङ्गे खेलनाइ नानी दादीके प्यार अपन बच्चा दोस्त सबके साथ उ बाल मधुपनके याद खेलनाइ आओर कूद खेलनाइ कूदनाइ मछली पकड़नाइ तकरबाद धान रोपनाइ सब बहुत नीक लागइए उ सब यादे आइ भी हमरा लिये अनमोल यऽ तकरबाद ओकरा याद रखय लए हमसब जब भी हमर सबके दोस्तके भए सकइए हमसब रियूनियन करय छी सब एक साथ आबय छी उ चीजके याद करय छी छोटा मोटा पार्टी राखय छी क्रिकेटमे भी हमर सबके बहुत इंट्रेस्ट रहए हमसब क्रिकेट भी खूब खेलाइ रहियइ मनसँ तऽ क्रिकेटके मैच आयोजन करय छी ओइमे सब पार्टिसिपेट करइए लड़का रहए या लड़की रहए आओर ओइ सब चीजसँ बहुत नीक लागय एकटा कि मतलब किएक कि जानिते छियै कि बचपनसँ नीक दुनिआँमे नहि किछो भए सकय छै किएक कि सब राजा रहय छै ओइमे उ टाइमके जे यादे यऽ उ टाइमके जे मधुरता यऽ उ सब फिर वापस आबय यऽ एक दोसराके देख कऽ जे हँसय छी जे मुस्कुराबय छी ओइसँ लागय यऽ कि मतलब पता नहि कि एहन सक्सेस आओर सफलता मिल गेल यऽ कि अपने आप अनायास खुशी सँ भरि जाइ छी